हमसभ पूरा परिवार तीर्थ यात्रामे निकलैके कोशिश करै छी जाहिमेकि जे चलि जाएब हम सिमरियामे असनान कऽ कऽ चलि जाएब बाबाधाम बाबाधामसे दर्शन कऽ कऽ फेर हम ओहिठामसे चलि जाएब कलकत्ता कलकत्तासे तीर्थ सबमे घुमैत फिरैत जगरनाथपुरी चलि जाएब जगरनाथपुरीसे घुमैत फिरैत हमसभ फेर आपस भऽ जाएब तकर बाद हमसभ चलि जाएब अहाँसे कहू अयोध्या हरिद्वार काशी ओहिसबमे घुमैत फिरैतसे हम पूरा परिवार अपन स्थान कहीँ जगह पकड़िकऽ आराम करब ओहिठाम भोजन भात हेतै ताहिमे अगर जँ जे खरचा लगतै तऽ कतेक लगतै तऽ से सब विचारिकऽ हमरा कहू तऽ हम ओतेक पाइके बेबस्था कऽ कऽ हम अहाँके देब एहन नहि होइ जे आब दस हजारके जरूरत छै तऽ हमरा अहाँ बीस हजार कहब दैलए से नहि भऽ सकैए ताहि दुआरे अहाँ सोचि विचारिकऽ से बताबू जे कतेकमे अहाँसभ घुमिफिरिकऽ चलि आएब तऽ हम ओतेक हेल्प कऽ सकै छी इएहसब एना छै